मेरा नांऽ मुनीष कुमार ऐ में दंदयाल उधमपुर दा रौह्ने आह्ला आं

अपने ग्रां रामनगर रौंह्दे हे फ्ही उद्धरा अस शिफ्ट होइयै अपने इद्धर उधमपुर दंदयाल आई गे उद्धरा रौह्ना उद्धर अस घर बगैरा साढ़ी कोठिया बड़ियां न पर अस उद्धर रौह्ना इस गल्ला नेईं रेह् कि अस उद्धर कोई फैसलिटी नेईं थ्होऐ दी ही इस करियै अस अपने उद्धरा घर बगैरा छुड़ियै उधमपुर आई गे दंदयाल रौह्न लगी पे उद्धर साढ़ी मती हारी जमीन ते इद्धर आइयै फ्ही अस अपनी होर जमीन बगैरा लेई लैती इद्धर हून अस रौह्न लग्गी पेदे ते नमें मकान बनाई ओड़े असें हून मेरे जेह्ड़े डैडी ओह् पैह्ले फ्रूट दा कम्म करदे हे हून उद्धर फ्ही थोह्ड़ा असें इन्ना मुनाफा बगैरा नेईं होआ फ्ही ओह् ना उद्धरा फरूट दा कम्म बी करै दे हे चलै दा कन्नै ओह् गड्डी पर जंदे अजकल गड्डी दा कम्म करै दे गड्डी उप्पर फरूट बगैरा भरदे रेह् उद्धर गै जंदे श्रीनगर बगैरा जंदे इत्थै कम्म करने कन्नै असेंगी कोई इन्ना मता खरा असेंगी प्राफिट होई जा ते मतलब मुनाफा होई जा उद्धरा उत्थुआं रामनगरा उधमपुर शिफ्ट होई गे मेरी मम्मी न जेह्ड़ियां ओह् घर गै रौंह्दियां घर गै कम्म करै करदियां बाकी अ'ऊं ग्रैजुएशन करै करनां मेरे भ्रा भैन जेह्ड़े ओह् बी स्कूल बगैरा पढ़ै दे ते साढ़े पिच्छै ग्रां मतलब बड्डी अच्छी जमीन ऐ अस उद्धर अगर अस इद्धर अगल अस सफल होई गे मतलब अपनी पढ़ाई बगैरा करियै कुतै नौकरी छोकरी लग्गी गेई ते ठीक ऐ नेईं ते फ्ही असें अपने बापस ग्रांऽ उठी जाना साढ़ा ग्रांऽ मती हारी जमीन ऐ अस उद्धर अच्छी अपनी जमीन उप्पर कम्म करियै मतलब बड़ा किश सब्जी बगैरा उगाइयै अपना कम्म चलाई सकनें मेरा नां मुनीष कुमार ऐ ते मैं उधमपुर डिग्री कालेज पढ़ना होन्नां ग्रैजुएशन करै करनां मेरे निक्के भ्रा भैन जेह्ड़े ओह् बी स्कूल पढ़ै दे निक्का भ्रा मेरा दसमीं पढ़ै दा ते निक्की भैन जेह्ड़ी ओह् बी बाह्रमीं पास कीती हून कालेज अडमीशन लैनी उसी बी बाकी चलै करदा ऐ जि'यां सिस्टम अच्छा चलै दा हून ते बाकी साढ़े घरैआह्ले मेरे दादू न उब्भी उद्धर ग्रांऽ गै रौंह्दे ते दादी मेरी ऐ नेईं हैन ओह् बी ऐ हे पैह्लें असें दादी अपनियां दिक्खी नेईं हैन मेरे चाचे बगैरा बी नेईं हैन तातो हैन दो ताऊ ताऊ दो ताऊ न मेरे दो तातो न दोनों फरूट दै गै कम्म करदे दोनें तातो दे इक मेरे बड्डे तातो न ओह् बी अस अस ते ओह् इकट्ठे गै रौहन्ने होन्नें उद्धर मेरे ताऊ बी इत्थै गै कम्म करदे उधमपुर गै करदे उधमपुर गै रौंह्दे ते निक्के ताऊ न जेह्ड़े ओह् बी उधमपुर गै रौंह्दे ओह् एयरफोर्स आह्ली साइड रौंह्दे उधमपुर दे उ'नें अपनी जमीन बगैरा लेइयै अपना मकान शकान बनाया उद्धर गै रौंह्दे उं'दे मेरे निक्के ताऊ न जेह्ड़े उं'दे दो मुड़े न उं'दा इक्क बड्डा जेह्का मुड़ा ऐ ओह् बी कम्म करदा ऐ उं'दे कन्नै ते निक्का ऐ जेह्ड़ा ओह् बी लग्ग कोई बिजनेस करदा ते उं'दा बी ठीक गै उ'नें बी अपनी जमीन लेइयै अपना मकान शकान पाया इक आक्खने दा मतलब ऐ साढ़ी पूरी फैमली जेह्ड़ी बड़ी अच्छी फैमली ऐ पूरे सुखसांद कन्नै र'वै दी अपनै कोई कुसै अग्गै पिच्छैं मूंह् मारने आह्ली गल्ल ऐ नेईं साढ़ी होर बाकी साढ़ै मते हारे दोस्त बगैरा बी हैन सारे अपने शामीं अपने अग्गै पिच्छै चक्कर लान बी जन्ने होन्नें किट्ठे रौह्न्ने अग्गें पिच्छें